हमरा घरक पिछबारामे किसान सब बहुत छथिन जे मुर्गीके पालन बहुत नीक सऽ करै छै आओर मुर्गीके बहुत बढ़िऑं सऽ रखै छै आओर मुर्गीके जन्म भेलाक बाद ओकरा बहुत नीकसँ रखै छै बहुत ध्यान दै छै आओर अण्डा सेहो दै छै मुर्गी आओर अण्डा बहुत सुन्दर देखैमे लगै छै मुर्गीके अण्डा देखैमे बहुत नीक लगै छै हमसभ मुर्गीके अण्डा देखैके लेल किसान जे पोसै छथिन हुनका लग जाइ छी आओर ओ बेचै छथिन तऽ लऽ लै छी आओर ओहिसँ किसान बहुत सारा रुपैआ सेहो कमा लै छै आओर अण्डा शरीरके लेल बहुत नीक छै आओर मुर्गी सेहो बेच लै छथिन किसान सब आओर ओहिसँ बहुत सारा रुपैआ भऽ जाइ छै भऽ जाइ छै